एह् कपड़े सीने आह्ली जेह्ड़ी मशीन ऐ एह् ते मेरे कोल परानी पेदी ऐ निं ओह्दे पर में कपड़े कुपड़े इ'यां आम निं में सींदी पर जेहडे़ अपने घरे दे फट्टे फुट्टे दे कुतै सन्हात्तर उद्धड़ी कुतै किश होई गेआ ओह् में सीऽ लैन्नी मतलब मशीन ओह् में रक्खी दी कपडे़ सीने आह्ली मशीन ओह् ते चलो घर घर होंदी ऐ ते जैदातर में उ'आं हत्थै कन्ने बी सी लैन्नी सारा कम्म में हत्थें कन्नै करी लैन्नी ते जिस बेल्लै कुतै दिक्खी लैन्नी कि हून कनेहा कपड़ा उ'ऐ नेहा कपड़ा होऐ ते मशीने मतलब मशीन कन्नै बी मतलब सौ कम्म होंदे घरे दे मशीन ते चाहिदी होंदी ऐ उ'दे जनानियां घरै दियां जनानियां जेह्ड़ियां होंदियां उ'नें कम्म ते करने गै होंदे न ओह् जरूरत बी है ते औना बी चाहिदा ओह् में करी लैन्नी लेकिन हुन मेरा मन करदा कि ओह् जेह्ड़ी मशीन बिजली कन्नै बिजली दा सुच्च लाओ उसी मोटर लग्गी दी होंदी ओह् मतलब चलै बी थोह्ड़ी ओह् लैं हून मन करदा केि ओह् लेआं फ्ही सोचनी कैह्सी लैनी ऐ अपने घरै दे सीने न इ'यै खरी ऐ हत्थै कन्नै बी कम्म चला दा ते स्वैटर में बुनी लैन्नी पर मशीन मशून निं में रक्खी दी में हत्थें कन्नै बी बुनी लैन्नी अपने बच्चें ई असें अपने हत्थें दे बुने दे स्वैटर लोआए सारे जेह्डियां अंदर गर्म बनेआन्नां बाह्र पैंटां स्वैटर दस्ताने टोपियां सब किश में हत्थें दा गै मतलब हून बी में बनाई लैन्नी हून बी में अपने भगोआने दे कपड़े बनान्नी बच्चें दे अजें कोई आक्खै कि मां स्वैटर बनाई देओ साह्नू कोई इ'यै नेहा जां दूआ ओह् अस मतलब में उ'नें ई बनाई दिन्नी एह् निं ऐ कि मिगी नेईं में हत्थें कन्नै बनाई लैन्नी मशीन मशून निं में कोई बी रक्खी दी ते नेईं मिगी मशीन चलाना औंदी ते कढ़ाई बी में मती निं बो थोह्ड़ी बहुत में कढ़ाई बी करी लैन्नी जि'यां हून इंटरलाक करना होऐ ते में घर गै करी लैन्नी बाकी सूई एह्कड़ा मशीनी टांका बी मिगी औंदा मतलब मिगी औंदे ने में थोह्डा बहुत जिन्ना बी कम्म ऐ में हत्थें कन्नै मतलब ऐ अपना करी लैन्नी हून जि'यां कुतै मासा सारी चीज फट्टी जा ते अस उत्थै रफू आपूं गै पाई लैन्ने उ'ऐ नेही कोई चीज होऐ ते उत्थै कोई फुल्ल कड्ढी ओड़ेआ थल्लै जि'यां मासा हारा कपड़ा रक्खेआ ते उप्पर कोई फुल्ल कड्ढी ओड़ेआ कन्नै ओह् डिजाइन बनी गेआ कन्नै कपड़ा सिद्धा होई गेआ नेह् नेह् कम्म में आपूं करी लैन्नी मशीन सिर्फ में इक कपड़े सीने आह्ली रक्खी दी ऐ होर कोई निं उन्ना आह्ली में आपूं मतलब सलाइयें कन्नै बी में बुननी सलाइयां बी में रक्खी दियां न सब किश में बुनी लैन्नी हून जराबां न जि'यां हून जनानियां बजार जा दियां में घर अपने बूटू बनाई लैन्नी शैल यू ट्यूब उप्पर दिक्खी दुक्खियै अपने शैल में बनाई लैन्नी होन्नी ओह् निं ऐ कि बनाना निं औंदा मशीना दी लोड़ ऐ मशीनां चलो बंदा लैंदा बी सेही जां फ्ही कोई ओह् जि'यां हून कोई बिजनस करना होऐ ते तां कोई मशीन लेऐ ते कम्म करै ओह् आखदे निं कि अपने बनाने अपने लाने मशीनां केह् करनियां असें हत्थें कन्नै गै अस सारे कम्म करी लैन्ने अगर घरे दा कम्म नेईं होऐ ते सारा दिन स्बैटर बुनना होऐ ते द'ऊं त्रं'ऊ दिनें च स्बैटर त्यार बी होई जंदा अद्धी बाह्में आह्ला ते पूरियें बाह्में आह्ले गी थोह्ड़ा टाईम लगी जंदा होर हफ्ता खंड लाई लेओ बच्चें दे बनाना होऐ ते किन्ना क चिर लगदा हून बजारा बच्चे दियां अंडर शर्टां लेई औनियां होन ते ओह् किन्नियां किन्नियां सौ सौ डेढ़ दो दो सौ रपेऽ दी औंदी ऐ ते दो सौ रपेऽ दी उन्न लेहांदी दी होऐ अपने चिट्टी शैल बेबी वूल लेहांदी दी होऐ ते दो त्रै अपने बच्चे दियां अंडर शर्टां बनी जंदियां हत्थूं अपने फस्ट कलास शैल अपने बनी जंदिया सोह्नियां जेहियां